आं म्हाजें नांव न्हू श्रीकांत नार्वेकर हांव न्ही गव्हरमेंट हें आमचें एनवायरोमेंटल एक्टिविस्ट ओके तुमी म्हाय म्हादय न्हंये कडेन तुमचें घर हा खंय न्ही हय आतां म्हाका न्ही हे आतां न्यूज येयलेली की तुमगे कोण हय बिल्डर आहा राजदीप बिल्डर म्हणोन ओके ता ताका तुमी तुमच्या घरान प्रोपर्टी इकता म्हणून की बिल्डींग काडपा लागून म्हणाका हें येयल्ली खबर येयलेली खरी खबर आं बाय म्हाका एक सांग तें बिल्डरा बीन तुमी किद्या अशें दिवपा सोदता फ्लेट दिता म्हणला तुमचें घर आहा न्ही थंयसर आगे ताई तशें आसन तें आगे तुजी घर हां पू पुर्वजान बांदल्या तुगेले कितले सुंदर घर आसतना आपले स्वताचे लूघाराचेे पयचे रावपा आसता तितू आंगणूय आपले आनी वाटूय आपली फ्लॅटां रावल्यार तूं वयरूय तुगे न्हू सकयली तुगे न्हू मगे वयल्यान तुका तें फ्लॅटाचे वयल्यान मेन्टेनन्सा बीन वर्सां वर्स तूं पयशे भरचें पडटलें आपल्या घराचे तूं आपलें खर्चान करचें मेळटा तुका न्हू तें फ्लॅट जरी बांदलें प्रोब्लम ना आगे ताई ताई भांगार करूं इनवेस्ट करूं जाता ना म्हण तुका हांव बट तुजे कडेन ऑलरेडी घर हा न्ही हांव म्हणटा किदें तें जाग्याच्या तुमी आतां पळय हांव एक्टिवेस्ट तुमकां सांगूं जाल्यार म्हाजे काम कितें तुमकां सांगपाचें करपाचें कांय ना तें तुमचेर आसता आतां ती तुमच्यान पळय इतली सुंदर झाडां थंय रयलेली हा आं सायल्या बी इल्या झाडां आहा तो बिल्डराची बापायची वयता तो मारून उडयतलो आं तुम त्रासा पडली ना हांव म्हणटा तें आयकात तुम तो लूगार तेका दिनाका आनी तो तुमकां नाडून वसपी सांगता तुका हांव मागे हांव तुमी वायट धर ना खातीर प्रोपर्टी तुमकां जाय तें करा हांव ना म्हणना तुमी एका व्हडलें व्हडलें घर बाना ओके आगे आगे ना गे आगे तो सायल्या मागीर कितलो कितलो वेल्यू आहा जाण तूं ती झाडांचो तांकां मारूंक मेळना पूण तूम जर तुमगे लुगार इकलो जाल्यार हे लोक खावन वयतली मागीर ते तुमगेले बरयले आहा तें आगे तो लुगार इतलो सुंदर काय बरो वाठार मगे तो आनी तुमी ताका अशे तरेन वाटावणी करता तेंगेली तशें करनाका पळय चितां थंड दवर तकली पयशे किदें आयज आहा फाल्यां म्हणलें गेले पयशे उरता पयशे कोणाकडेन उरता म्हाका पळय म्हाजे कडेन उरना पयशे आयज जोडटा फाल्यां मोडटा काबार पयशे उरत ना तुमकां हांव सांगतां मरतलचें सोडूनू ती गे आगे मरतले भुरग्यांक येले लागून जर घर लुगार सोडून वयतली न्हू तूं आं आतां तें फ्लॅट बांदलें तें फ्लॅट केन्ना वयत्लें तुगे भुरग्यांक मेळटलें गॅरेंटी आहा आनी फाल सकाळीं फ्लॅट बांदल्यान तुका घेवंकू ना म्हणल्यार तुका बेगर केलें जाल्यार रस्त्याचे पावलें मागीर तूं मागीर खंय वयतली आं आनी तुका सांगता हांव तो बिल्डर सारको थर्ड क्लासूत तो आं सारको थर्ड क्लास तुक सांगता हांव तूं सांगता हांव तो लुगार सांबाळ तो आमची आमची अस्मिताय ती तो उडोवपाचो न्हू असो विकून आनी तो तूं सांगता तें बिल्डराचे बी विश्वास दवर नाका बिल्डरांचे कसो विश्वास जाता ते मगे फोटींग नंबर वन तें पाडेले आं तूं तेंचे विश्वासूत दवर नाका तुका हांव सांच्या आयक तूं तूं अ तुमी आतां पयात तुमी लक्ष दवरा तुमी न्हू तुमगे झाड बीड सांबाळा ओके तुमगे प्रोपर्टी सामान थंयसर जायते एंडेंजर्ड म्हणून स्पिशीज आहा ती मगे वयतली ती एकदम मेली म्हणटी ती खंयच मेळना ही जनवरां जिवाणी ही झाडां थोडीं पेडां आसता पळय तीं मागीर खंय मेळना तुमच्या लुगाराचेर ती मेळटा कळ्ळे तुमी तें सामाळा तुमचें इकूनाक कोणा कडेन आनी तुमी आपलेंय कॅर घेया ओके हय म्हाजे पळय सांगपा काम हय म्हाजी सांगपा काम तुमकां जाय तर तें शूम करप करपाची गे म्हण हांव तुमी सांगपाचें काम करता बरें सांगपा जाय न्हू बरें सांगलें कोणाचें वयता म्हणून आं चला दवरता आं वायट धर नाका आं ताई